हँ हैलो हँ हम दोकानसँ मेजरगंज बजारसँ बजैत छी मोबाइलके दोकान खोलने छी हँ छै की बड़का मोबाइल छै छोटका सभ रङ्ग मोबाइल छै बढ़िआँ बढ़िआँ मोबाइल छै सुन्दर मोबाइल छै अहाँके जे पसन्द हए से लेब देखियौ जेहन अहाँ खोजब तेहन अहाँके दाम छै सभ रङ्ग दाम छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ पन्द्रहो हजारके सोलहो हजारके दसो हजारके सभ रङ्ग मोबाइल छै आउ ने ओहिमे देखब जे एक प्रतिशत दू प्रतिशत कम कऽ देब अहाँके जे पसन्द हैत से लऽ लेब आउ हम देबै हम अहाँके सभ रङ्ग मोबाइल रखैत छी जे अहाँ पसन्द करब अपना पसन्दसँ जे पसन्द भऽ जायत ताहि अथी भऽ जायत दाम भऽ जायत ओकर ओहिमे कम बेसी भऽ जायत अपन अयबै एखन अहाँ तब ने पसन्द करबै कोन मोबाइल लेब केना लेब की लेब तखन ने आब ओहीठमासँ थोड़े हैत अहाँ हमर दोकानपर आउ अहाँ पसन्द करू तखने ने आमने सामने होइत छै तखने ने बातचीत होइत छै तखन ने मोबाइल पसन्द पड़त तब ने हम ओहिमे सँ किछोमे घटा बढ़ा करब अहाँ आयब तखन ने हम सवेरे अथी सात बजेसँ खोलैत छियै आठ बजे राति तक रहैत छै हमरा एकेगो दोकान छै मेजरगंज बाजारमे अहाँ आयब तखन ने अथी दोकानमे हमर घर छै ओहिठाम दोकान खोलने छियै हम्म आउ अहाँ जखन हैत तखन आउ पसन्द कऽ लियौ ओहिमे हम अहाँकेँ हम एक रूपैया जे होय तकरा अहाँकेँ कम कऽ देब अहाँ लऽ लिअ मोबाइल पसन्द कऽ के सभ रङ्गके मोबाइल रखैत छियै बड़ सुन्दर सुन्दर मोबाइल हमरामे रहैत छै कोन मोबाइल छै एके बेर ने कहलहुँ जेहन अहाँ मोबाइल लेब तेहन दाम रहत कम दामके लेब तऽ कमएला मोबाइल रहत बढ़िआँ लेब तऽ बढ़िआँ मोबाइल ओहोसँ मीडीयम लेब तऽ ओहोसँ कम हइ से होइत छै देखियौ एके रङ्गके सामान थोड़े भेटैत छै सस्ता महँगा दूनू समान दू रङ्ग अन्तर रहैत छै रहैत छै कि नहि रहैत छै बजारेमे कोनो समान खरीदय जाइत छी तऽ सस्ता केहन रहैत छै अहाँसभ जनिते छियै महँगा केहन होइत छै जनिते छियै जानैत छियै कि नहि अहिना मोबाइलोमे होइत छै हम्म तऽ बढ़िएँवला लिअ हम्म तऽ बढ़िएँवला लिअ

आउ अहाँ एहिठिमा पसन्द कऽ लिअ तब जा कऽ